हलो हाँ भैया पहचाना राधिका बोल रही हूँ मैं अरे राधिका बोल रही हूँ राधिका हाँ भैया कोई बात नहीं भैया अभी आप कुछ दिन पहले आए थे अपने नल लगाया था हमारे घर में हाँ तो भैया जो नल था वो तो फिर से टूट गया उसमें से पानी बूंद बूंद टपकता है और आपसे पहले भी बोला था इसको सुधार के जाइएगा अरे भैया आप एक बार और आ जाइएगा हमारे घर अब ऐसा है कि अभी हमारे ऊपर वाली एक और छत डली है वहाँ पर नल फ़िटिंग का काम है और दूसरी टंकी भी रखाई है अपने यहाँ तो शावर वगैरह भी लगना है बाकी सब जो भी काम है आप देख लीजिएगा कितना होता है आप को हम ठेका दे देंगे हाँ हाँ भैया मैं आगे से पूरा ध्यान रखूंगी पर इस बार आ जाइएगा आप हाँ वो तो मैं आपको अपने बच्चे से मैसेज करवा दूंगी और देख लेना आप और आप आ जाइएगा और सुबह ग्यारह बजे तक अब मैंने आपसे बोला है कि आप पहले देख लेना फिर आप देख लेना उस हिसाब से क्या सामान लग रहा है फिर अपन मंगवा लेंगे बज़ार से आप चले जाना बेटे के साथ हाँ हाँ ठीक ठीक भैया आपका भी शुक्रिया